کل میرا ایگزام تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا مجھے کیسے بھی کیسے بھی پاس ہونا تھا اور میری طبیعت بھی بہت خراب تھی اس وجہ سے میں نے کچھ نہیں پڑھا لیکن جب میں نے پڑھنے کی کوشش کی اور میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا اور اس وجہ سے میں ایگزام نہیں دے پائی مجھے بہت افسوس ہوا ٹیچر نے میرا ایگزام لینے کو منع کر دیا تھا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے اور یہ فائنل پیپر تھے مجھے اس میں کیسے نہ کیسے ایگزام دینے تھے میرے بہت ایگزام چھوٹ گئے تھے مجھے لگا کہ شاید ٹیچر بعد میں لے لیں گی لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا اس بات کا بہت افسوس ہوا مجھے